हॅलो आं म्हाका म्हजी फ्रँडान तुमचो नंबर दिल्लो म्हाका नाल्ल ऑडर करपाक जाय आशिल्ले हय नाल्ल म्हणल्यार कितले तुमचे कितलेशें प्रायसींग कशें आसा नाल्लाचें म्हणल्यार व्हडले मिडयम धाकटे तशें किदें आसा

आं आं अशें म्हणल्यार दाट आसता

आं आनी आं आनी तुमी अशे सोलून दिता ते काय आमी सोलपाचे अशेच म्हणजे सोल्लेले आसता

आं म्हणल्यार आतां आमी सपोज जर बल्कान ऑडर केल्यार कितें डिसकावँट बी आसा

आं आनी तुमी अशे आडसरां बी दवरता म्हाका ते एक पन्नास जाय आशिल्ले व्हडले तिसाचे आनी हय आडसरां बी दवरता तुमी हय हय म्हाका तें ग्रीन जाय आशिल्लें ताजो प्रायस कसो दवल्ला आं बरें बरें मागीर हांव ऑडर करपाक मागीर तुमकां डिसकस करून फोन करतां ओके बरें हय ओके ओके ओके बरें